एक बोसोरसो सिगां आं माबायाव फ्लिपकार्तनिफ्राय एयारबादस बिहरनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बाहायनानै बिदिनो थिन सारि मासनि उननिफ्रायनो माबायानो इयारबादसानो सार्ज होबाबो माने थाया थाया बिदि माबादों आरो जादों आरो ना आरो बिदिनो मालाबा मालाबा समाव बिदिनो फारसे खोनानाय आरो बिदिनो फारसेथिं जाय खोनायि बिदि एक्सफिरियेनस मोन्दों आङो